ہمارے معاشرے میں دیہات کے لوگوں کو باہر جانے میں بہت ہی زیادہ دقت ہوتی ہے بسیں بسیں ہونی چاہیے اور کہیں کہیں پہ سرکاری بسیں ہونی چاہیے اور کہیں کہیں پہ دیکھتے ہیں روڈ ٹوٹی ہو وہ سب بننی چاہیے ہم لوگ مطلب جہاں دیہات کے لوگ سب ہیں نا اگر باہر جانے کو ہو تو وہاں پہ لیٹ سے پہنچتے ہیں جلدی جانے کا ہے تو لیٹ سے پہنچتے ہیں وہاں کے ضروری کام رہتا ہے تو لیٹ سے پہنچتے ہیں بہت ہی زیادہ ہی دقت ہوتا ہے بسیں ہونا چاہیے سب جگہ مطلب کہیں کہیں رہتا ہے اور یہاں پہ نہیں ہے تو ہونا چاہیے سرکاری بسیں ہونی چاہیے تاکہ دقت نہ ہو بہت ہی زیادہ دقت ہوتا ہے دقت کا سامنا کرنی پڑتی ہے دقت نہ ہونی چاہیے اسی وجہ سے سرکاری بسیں ہونی چاہیے سرکاری گاڑیاں ہونی چاہیے بہت ہی ایسی چیز ہے جو ہم لوگوں کو مطلب سرکاری سرکاری کو سرکار سرکاری کام ہے کرنی چاہیے